रांदि खेलणु ॾाढी वणंदी आहे असांखे इन में लूडो सांप सीढ़ी चेस कई तरह जूं रमतूं हूंदियूं आहिनि जीअं कर तास ती तीज त्योहारन में तास रमंदा रहंदा आहियूं अईं ॿियो लूडो त इन में कई तरह जा रमी था सघनि जीअं ॿ ॼणा रमी था सघनि टे ॼणा बि रमी था सघनि असां भावर भेणूं वेदां आहियूं वांदा थी त असां लूडो रमंदा रहंदा आहियूं ऐं तास बि केॾी महिल रमंदा आहियूं कि अचो माइयूं गॾिजी सभु तास रमंदा आहियूं जीअं कर सातम आठम ईंदी आहे उन में तास रमंदा रहंदा आहियूं